ऐजुकेशन बिच डोगरी दा एह् रोल है कि डोगरी बड़ा म्हत्तव ऐ अजकल बच्चे ज्यादातर हिंदी ते इंगलिश बिच त्यारी करदे डोगरी गी कोई दिक्खा दा बी नेईं जेहड़े माता पिता ओह् अपने बच्चें गी डोगरी पढ़ाने आस्तै पढ़ाने आस्तै शर्म करा दे इस काऱण कोई डोगरी गी नेईं पढ़दा प्राइमरी तू लेइये प्री प्राइमरी ते कालेज तक डोगरी इक सब्जैक्ट ऐ डोगरी बड़ी शैल ऐ ते अस पढ़ी बी सकदे लेकिन एह् बड़ी आसान होंदी ऐ बोल्ली बी सकदे ते लिखी बी सकदे ते कन्नै असें अपने घर बिच बी डोगरी बच्चें गी सिखानी चाहिदी ते ओहदे बाद उ'नेंगी आक्खना चाहिदा कि जेहड़े ओह् बाह्र खेलन जंदे उं'दे कन्नै बी डोगरी बिच गल्ल करनी इस कारण साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् बड़ी जानी अस डोगरी कदें बी छोड़नी नेईं चाहिदी एह् साढ़ी मातर भाशा ऐ ते असें गी डेगरी नेईं छोड़नी चाहिदी जेहड़े अस डोगरी पढ़ियै अस प्रोफेसर लग्गी सकदे टीचर लग्गी सकदे जेहड़े बाह्र दे लोक ना ओह् बड़े चाऽ कन्नै इसी सुनदे न ते जेहड़ी डोगरी ऐ एह् बड़ी शैल ऐ पराने जमाने कोला चलदी आ दी ऐ असें कदें बी नेईं छोडनी चाहिदी इक परंमपरा ऐ जेहड़ी डोगरी ऐ एह् इक परंमपरा जेहडी चलदी आ दी ऐ एह् डोगरे दी शान ऐ ते उ'नेंगी नेईं छोड़नी चाहिदी जेहड़े कालेज ओहदे बिच बी बच्चे आखदे असें डोगरी नेईं रक्खनी लेकिन डोगरी अगर अस रखगे ते डोगरी रक्खी सकने डोगरी रक्खियै अस बड़ा पढ़ी सकदे कन्नै अग्गै पुज्जी असें नौकरी थ्होई सकदी आसें सारे सब्जैक्ट पढने आं लेकिन में एह् नेईं आखदी एह् असें इक बी सब्जैक्ट नेंई पढना चाहिदा अस सारे सब्जैक्ट पढ़ने चाहिदे डोगरी बी पढ़नी चाहिदी ऐसे बच्चे थोह्डे न जेहड़े नेईं पढ़ा दे